हय पावसाच्या दिसांनी हांव एक वेळा गोरोवपाक गेल्लो आनीक असोच सांजच्या म्हायत्याचो गोरोवपाक बसलो तेन्ना म्हाका अशें कळोन आयलें की म्हाज्या घरोवणेच्या बडीक कितें तरी एक व्हड नुस्तें लागलां खूब वेळ प्रयत्न केलो तरी तें हांव भायर काडूंक शकलो ना तेन्ना म्हाका कळळें की हें बरेंच मोटें नुस्तें आसतलें मागीर हांवे फोन करून म्हाज्या काही इश्टांक थंय आपयलो आनी आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करून एक वरभर प्रयत्न करून तें नुस्तं वयर काडलें पळयत जाल्यार तो एक व्हडलो तामसो आशिल्लो तो इतलो व्हडलो तामचो हांवे पयली पिळ्या काडलो सो ती म्हाका सदांच याद जाता आनी एक तो बरो एक एक्सपिरियन्स आसलो म्हजे खातीर तो एक चार पांच ते स किलो आसतलो मागीर तो तामसो आमी काडून आमी सगल्या इश्टांनी वांटून घेवन मागीर आपपल्या घरा व्हेलो आनी बरी रुचीक कशी तेजी तेजें हुमण केलें आनी आमी तें खालें सो ही म्हाका सदांच त्या नुस्त्याची याद जाता